हेलो हेलो हँ हँ प्रणाम प्रणाम केँ बाजैत छियै अच्छा अच्छा कृष्ण नारायण बाबू की हाल समाचार यौ बहुत दिनकेँ बाद याद कयलियै अच्छा हँ बारिशकेँ तऽ सम अच्छा बोखार जकाँ भए गेल यऽ तऽ अहाँ एकबेर क्लिनिक पर आबू ने तऽ तऽ ठीके छै तऽ आहाँकेँ जे छै से हम ककरो दिआ कोनो दवाइ भेज दै छी बुखारो रहैया बुखार यऽ कते नापलियै रहऽ थर्मामीटरसँ सए सँ ऊपर रहैया कते दिनासँ यऽ बुखार अच्छा तऽ वर्षामे ओहिसँ किछु नहि भेल तऽ वर्षामे भीजबो केलियै रहऽ तऽ ठीके छै तऽ देखियौ मौसम एखन चेन्ज भए रहल छै वर्षाकेँ समय छै तऽ वर्षा से बचि कऽ रहब बाँकी फ्रिजकेँ पानि तानि नहि पीअब आओर हम ककरो दिआ जे छै से आहाँकेँ दवाइ भेज दै छी पारासिटामोल कते दिनासँ खाय रहल छियै

तऽ एना करू जे आहाँकऽ हम ककरो दिआ एक खोराक अभी दवाइ भेज दै छी तऽ आहाँ ओ दवाइ खाय लेब रातिमे आ एक खोराक आओर भेज दै छी तऽ ओ आहाँ सुबहमे खाय लेब अगर ओहिसँ आराम भए गेल तऽ ठीक छै अगर आराम नहि भेल तऽ आहाँ जे छै से आइ तऽ रविये छी काल्हि जे छै से अहाँ दश एगारह बजे या आठ नओ बजेकेँ बाद जखन भी एबै आहाँ आयब क्लिनिक पर तऽ आहाँकेँ हम खून जाँच पेशाब जाँच करबै चुँकि अहाँ पारासिटामोल खाय रहल छियै चारि दिनसँ कोनो परिवर्तन नहि छै हँ तऽ काल्हि अहाँकेँ हम खून पेशाब सब जाँच कए लै छियै आ ताहिकेँ बाद जे छै से आहाँकऽ हम जे जे रिपोर्ट एतै ओहिकेँ अनुसारसँ आहाँकऽ हम नीक दवाइ लिख देब आ ओ दवाइ खयबै तऽ उम्मीद छै जे ओहिसँ आहाँकऽ सुधार भए जाय सकैया बाँकि ठण्डा पानि सब नहि पीअब फ्रिजकेँ ठण्डा पानि नहि पीअब आ ओहोसँ बेसी दिक्कत यऽ तऽ गरम पानिमे नमक दए कऽ कनी गलगली सब कए लेब ताहिसँ आहाँकेँ गलाकेँ दर्द सर दर्द कम भए जायत विक्स वगैरह लगाय लेब तऽ ओहिसँ आहाँकऽ सरमे दर्द कम भए जायत आ बांँकि हम दवाइ भेज दै छी तऽ ओ दवाइ मिल जायत ठीक छै आ पारासिटामोल जे छै से जादा उपयोग नहि करब काफी नुकसान करत तऽ ओएह कारण अहाँकऽ कमजोरियो लागि रहल यऽ बुझि गेलियै तऽ काल्हि जे छै से अहाँ घुमैत फिरैत आबू आर जे छै से काल्हि आहाँकऽ हम बढ़िआँ सँ चेक कए कऽ रिपोर्ट देख लेबै ओहि अनुसार आहाँकेँ हम दवाइ डिस्क्राइब कए देब ओ दवाइ अहाँ लेबै दू चारि दिनमे जे छै से अहाँ लेबै ताहिसँ आहाँकऽ कमजोरियो दूर भए जायत आओर तबियतो सही भए जायत ठीक छै ठीक छै तऽ प्रणाम प्रणाम